وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمائے جی جی آپ کی بات سرفراز سے ہو رہی ہے فرمائیے کون اور کہاں سے کیا ضرورت ہے آپ

جی جی

تو آپ کتنے لوگ ہیں اچھا کتنے گاڑی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ چلیے ٹھیک ہے آپ جی آپ نے فون صحیح جگہ کیا ہے یہ ٹورسٹ ایجنسی بھی ہے اور یہ سیمانچل کا جو علاقہ ہے جلال گڑھ جلال گڑھ قلعہ ہے اور ادھر کرسی ندی وغیرہ ہے ادھر کیا ہے پتی باغان ہے کشن گنج میں یہ ساری چیزیں گھماتے ہیں اور رہنے سہنے کے لیے ہوٹل بھی الحمد اللہ بہت اچھی جگہ پہ ہوٹل ہے کھانے پینے کا انتظام بھی ٹھیک ہے اور رہنے کے لیے بھی ٹھیک ہے تو گاڑی کیسی گاڑی کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے دیکھیے دیکھیے یہ علاقہ جو ہے تھوڑا سا سیلابی علاقہ ہے راستہ تھوڑی سی خراب رہتی ہے اس لیے تو گاڑی زیادہ اچھی ہونی چاہیے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اچھی گاڑی دوں تو اس کے لیے آپ کو قیمتیں بھی زیادہ ادا کرنی پڑے گی تو آپ اس کے لیے تیار ہیں

جی جی جی سارا چیز ہر جگہ ہر جگہ جی جی جی آپ کو بہت سی جگہوں پہ گھمایا جائے گا اور اور آپ کو گاڑی بھی اچھی مل جائے گی لیکن قیمت آپ دیکھ لیجیے تھوڑی دس ہزار میں جو ہے تین دن کے لیے آپ کو یہ ہوگا دس ہزار روپیے دینے پڑیں گے اور ہوٹل جو ہوگا وہ بھی انشاء اللہ بہت اچھی جگہ پہ ہے الحمد للہ بہت سارے انتظامات ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں ہوٹل کے اور تیسرے فلیٹ کی جگہ ملے گا اور سارے میں اے سی ہو یہ تمام سہولیات ہیں لیکن پرائز اصل سے زیادہ چلیے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے بہت ساری باتیں ہیں جو سن رہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا کل